سر میں نے شوز آڈر کیے تھے سر تو سر میں نے جو شوز آڈر کیے تھے سر اس وہ شوز میرے پاس نہیں پہنچے ہیں بلکہ اس کا ڈبلیکیٹ ماڈل جو ہے میرے پاس پہنچ گیا ہے جس کا نیچے سے پائیتابہ بھی اجڑا ہوا ہے اندر کا اور نیچے کا جو سول ہے وہ بھی سر گھس جا رہا ہے اور اب پینٹ کیا ہوا ہے اس پہ جو کہ میں نے یہ آڈر نہیں کیا تھا تو سر آپ بتائیں ایسی صورت میں بہتر کیا ہے تو میں چاہتا ہوں سر کہ یا تو آپ پیسے ریفنڈ کر دیں یا پھر ایکسچینج کر کے مجھے صحیح جوتے دے دیں تو سر آپ کی جو کمپنی ہے سر اس میں جو ہے ون ویک کا سر ریفنڈ لکھا ہوا ہے تو اگر ریفنڈ کر دیتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا اور میں آپ کو آپ ولیٹ میں نہ ڈال کے بلکہ آپ جو ہے میرے اکاؤنٹ میں ڈال دیں تو میں آپ کو اپنا یو پی آئی نمبر سینڈ کر دوں گا آپ اس میں جو ہے پیسے بھیج دیجیے گا اور ابھی مجھے تین دن ہی جوتے لیے ہوئے ہوئے ہیں تو کل آپ اپنے کسی ڈلیوری بوائے کو بھیج دیجیے جو یہاں سے شوز جو اس کو پک کر لے اور آپ تک پہنچا دے اور باقی آپ جو ہے ریفنڈ کر دیجیے گا میرے پیسے تا کہ میں دوسرے شوز جو ہے خرید سکوں او کے تھینک یو سر